بالکل یہ حقیقت بات ہے کہ کھیل جو ہے وہ انسان کی زندگی کو متاثر کرتا ہے ضرور متاثر کرتا ہے انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کھیل کو ضرور لانا چاہیے جس سے وہ فٹ رہ سکے کھیل کوئی سا بھی ہو وہ انسان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹی والے ورک ہوتے ہیں جو کھیل جیسے ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں ہونے بہت ضروری ہیں اس سے انسان کی زندگی کے جو فٹنیس ہوتی ہے وہ بہت متاثر ہوگی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی کھیلیں نوجوان لوگ کھیلیں یہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے وہ اگر اپنی اس عمر میں آ کر کے اس طرح کے کام کریں گے کھیل کول کود کنتا تھوڑا خود کی باڈی کو خود کے جسم کو جسمانی طور پر کھیل کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں گے تو ان کی زندگی جو ہے آنے والے مستقبل کے اندر ان کو اس سے کافی اچھی کافی اچھی ان کی جسم کو جو ہے طاقت ملے گی اور یہ ملنا بہت ضروری ہے یہ ملے گی کیسے یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ بس آپ جو ہے اپنے صبح اٹھے اور سو گئے نہیں زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی کھیل کا ہونا بہت ضروری ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کھیل کے اندر جو ہے ملوث رہے کسی نہ کسی بھی کھیل کے اندر خود کو ملوث کر کے رکھے